खेती जो है सो मौसम के ऊपर तो निर्भर है ही लेकिन मौसम जो है सो जिस प्रकार गेहूँ की खेती जो है से अंतिम अक्टूबर से नवम्बर तक के और पंद्रह दिसम्बर तक के किया जाता है आलू की खेती पंद्रह अक्टूबर से लेकर अंतिम इकत्तीस नवम्बर तक के की जाती है आलू में झोलसा रोग जब पकड़ता है तो उस पर इंडोफिल पैंतालीस रेडियो मिल का छिड़काव करते हैं आ नहीं और किसान करेगा उसका झुलसा रोग से सारे आलू जल जाएंगे उसमें खरपर पतवार नाशक खरपतवारनाशक जो है दवा बथुआ भाँग हो जाती है तो क्या कहते हैं उसका उसकी दवा जो आती है उस छिड़काव करने से ठीक हो जाता है मज़दूर कम लगते हैं नीकौनी नहीं करवानी पड़ती है

गर्मी के मौसम में जो खेती मैं करता हूँ तो उसमें मौसम गर्म होने के कारण वह खेत बर्बाद होने लगता है तो बोरिंग की सलाक़ ले करके उसमें पानी डालता हूँ दवाई डालता हूँ खाद डालता हूँ फिर खेती सुरक्षित रूप से सही हो जाती है और आमदनी देती है जो किसान खड़े नहीं उतरते हैं उनको खेती नष्ट हो जाती है और पैदावार उनको नहीं हो पाती है लागत पूँजी भी उनकी डूब जाती है वह पीछे पड़ जाते हैं वह किसान